नोंथांनि साननाय बायदिब्ला सुबुंफोरा लकदाउन समनिफ्रायनो मबाइल खौ बांसिन बाहायग्रा जादोंना जायाखै लकदाउन समाव अनलाइन स्कुलिं एबा न'निफ्रायनो खामानि मावनायनि बिमोनथिया माबायदि मोन